जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां थो पंहिंजे ॿारनि जे हिसाब सां जेके मां हुननि खे चाईंदुमि की अगरि हूअ बैंकिंग खेत्र में कम कनि अगरि हुननि खे पसंदि हुजे त छोजो मुंहिंजे ॿारनि खे अॼु हिकु मुंहिंजो पुटु करे थो इंजीनियरिंग करे थो हिकु सीए जी पढ़ाई करे थो ऐं जेको सीए जी पढ़ाई करे थो उनखे बि फ़ाइदो आहे पर बैंकिंग में हीअं आहे की अॼु अगरि तव्हां बैंक जो जॉब अगरि पंहिंजो कनि था त बैंक जे जॉब में अॼु फ्यूचर जाम तमामु घणो ई सुठो आहे उनमें पगारुं बि सुठियूं आहिनि ऐं टाइम बि सुठा आहिनि लॻभॻि चई सघंदा भई तव्हां हिकु सरकारी नौकिरी ऐं हिकु बैंक जी नौकिरी लॻभॻि सेम सेम थींदी आहे ऐं हुनमें बैनिफिट्स बि जाम आहिनि हिक करियर ठही थो वञे ॿार जो ॿियो कुझु न जय झूले